دہلی خواتین کے لیے حکومت کی کئی پالیسیز اسکیم دستیاب ہے جیسے خواتین کے لیے خود روزگار اسکیم مہیلا شکتی گرہن اور سیلف گروپ ہیلپ گروپ کی سہولیت ہے اس کے لیے اس کے علاوہ تعلیم صحت اور مالی مدد مالی مدد کے لیے بھی خصوصی پالیسیز بنائے گئ ہیں تاکہ وہ گھریلو اور کام کرنے والوں دونوں کرداروں کو بہتر طریقے سے بنا سکیں